हैलो नमस्कार टेक्नोलजी दा जमाना अज्जकल फोन बगैरा एजुकेशन दा बहुत ज्यादा रोल ऐ पैह्ला जमाना हा कि बंदे ट्यूशन जंदे हे ओह् पढ़दे हे लेकिन जदूं दा करोना आए दा ओह्दे बाद च ट्यूशन जाने गी बच्चे गी केईं बारी घट्ट होई जंदा स्कूल जाना ते क्लासां केईं बारी घट्ट ओह्दे कारण बेच्च आनलाइन क्लासां बी जाइन करी सकदे एहदे कन्नै टेक्नालजी कन्नै ते आनलाइन क्लासां गेमां बगैरा खोलदे खेलदे बच्चे ओहदे नै बंदे बच्चें दा दमाग तेज होंदा थोह्ड़ा हून बच्चे यू ट्यूब उप्पर वीडियो दिक्खियै दिक्खियै केईं बच्चे केड्डै केड्डै दूर पुज्जी गे न पढ़ाई करी करी एह्दे उप्पर गै नेट उप्पर पढ़ाई करी करी लेकिन केईं बच्चें नुकसान बी कीता क्योंकि गेमां बगैरा खेलदे रौंह्दे ज्यादातर पढ़ाइया गी ध्यान घट्ट दिंदे फोनै पर ते जेहका जिस स्हाबा दा यूज़ करै उस स्हाबै दा ओह् ऐ अगर तरीके दा यूज़ करै कोई इसी तां एह् बहुत अच्छी चीज ऐ एह् बहुत अच्छी चीज ऐ टेक्नालोजी ते नेईं करै कोई तां ओह्दी अपनी ओह् ऐ लेकिन अज्ज दे टैम च ते एह् बहुत जरूरी चीज ऐ ओह् नी ऐ गल्ल बी करने आस्तै जरूरी ऐ लेकिन पढ़ाई वास्तै बी अज्जकल उन्ना जरूरी होई गेदा जिस चीज दा नेईं पता लग्गै ओह् फोन उप्पर सर्च करियै फटोफट बंदा पता करी सकदा ऐसियां ऐसियां चीजां न जिंदा स्कूल दा पता नी लगदा पढ़ाई ऐसी ते फोन उप्पर सर्च करियै पता लग्गी सकदा कुछ वर्ड ऐसे न जो डिक्शनरी उप्पर तुप्पियै बी नेई लभदे लेकिन फोन उप्पर अस सर्च करचै ते तां जल्दी लब्भी जंदे होर इन्नी मेह्नत नेईं करनी पौंदी असें तुप्पने दी सर्च करने दी देरी होंदी एह्दे वास्तै अज्जकल टेक्नालोजी दा जमाना इस टेक्नालोजी बहुत अग्गें बधी दी